हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लें तेन्नाच्यान म्हज्या पप्पान म्हाका बरी देख आनी दुसऱ्यां वांगडा कशें वागप तशेंच अभ्यासांत लेगीत म्हाका सकारात्मक चिंतपाची आनी ताणें म्हाका केन्नाच म्हजे कडेन हें करपाक जावचें ना वा हें कठीण आसा वा तें तुजे कडेन जावचें ना अशें केन्नाच ताणी म्हणूंकना आनी ताका लागून हांव शिक्षणाच्या मार्गार बरे तरेन पावलां तशेंच दुसरें म्हणल्यार म्हजें दुबळेंपण जें आसा वा म्हाका राग रोखडोच येता आनी तो म्हजो एक वीक पोयंट वा तें म्हजें एक दुबळेंपण आनी दुसरें म्हणल्यार हांव दुसऱ्यांच्यो गजाली रोखडेंच मनार घेतां म्हाका रोखडोच जें कितें कोण म्हणटा तें म्हाका रोखडेंच लागता आनी हांव तें मागीर चिंतीत उरतां